फूल ओल होइत छै जैसे फल ओल होइत छै तऽ ओकरा खेतमे लऽ जाइत छियै खेतमे होइत छै ओकरा मे रखैत छियै सब किछु करैत छियै फूल पूजा पाठमे लगैत हय ओहिमे फूल पूजा पाठमे लगैत हय फल ओलके बजारमे लऽ जाइत छियै तब बेचैत छियै जहिना भाव अइ तहिना दे दय छियै फूल किछुके पूजा होइत छै कोइ भगवानके कोइ त्यौहार होइत छै तऽ ओकरा यूज करैत छियै एहिमे कोइ कमी नहि छै फलके भी लऽ जाइत छियै बेचैत छियै बजार ओजारमे बेचैत छियै जहिना भाव हय तहिना दऽ दय छियै ओहिमे कोइ कमी नहि छै अपना खेतके छै जहिना होय छै तहिना दऽ दय छियै फूलके पूजा प्रतिष्ठा किछु होय हय तऽ लऽ जाइत छियै ओहिमे पूजा ओजा होय हय कहीँ कोइ भी गाँवमे होइत छै तऽ लऽ जाइत छियै फल ओलके बजार ओजारमे बेचैत छियै फूलके गाड़ी पर बिक जाइत छै ओहिमे कोइ कमी नहि छै फल ओल बेचे लऽ जायके पड़ैत हय बजार ओजार घूमे जायके पड़ैत हय जतेक ठाम बजार लगे हय सब तक जाइत छियै ओहिमे कोइ कमी नहि छै सब तरफ जायके पड़ैत हय ओहिमे कोइ कमी नहि छै फलके लेके पूरा घूमेके पड़ैत हय फूलके कोइ पूजा प्रतिष्ठा सबमे लगैत हय